आं फ्लिपकार्ट आव गांसे गस्ला सार्ट अर्दार खालामदोंमोन नाथाय आंनि बे गस्ला सार्ट अर्दार खालामनाया आंनि मबाइल नामबार आ गोरोन्थि जानायनि थाखाय केन्सेल जानानै फैबाय नाथाय आं आंनि बे गस्ला सार्ट नि बेसेनखौ सिगां अर्दार खालामनाय समावनो अनलाइन पेमेन्ट जों वालेट आव दैथायहरदोंमोन नाथाय दा आंनि बे गस्ला केन्सेल जानायनि थाखाय आंनि अनलाइन पेमेन्ट जों दैथायहरनाय फैसाया लस जानानै फैबाय बेनिखायनो आङो दा बे फैसाखौ जे वालेट आव आं सोनानै हरदोंमोन बे वालेट निफ्राय मोनफिननो हागोन नामा